अहाँ कहाँ केँ बजैत छी हूँ कहिऔ हँ कोन तरहके गाछ लेबै जेना अपना पास तऽ बहुत तरहके गाछ छै जेना आममे भए गेलै बम्बइ मालदह किशनभोग बहुत तरहके जर्दालु कलकतिआ होइत छै तकरबाद जामुन आबैत छै बागवानीसँ बहुत तरहके हूँ

हँ जामुन अच्छा तऽ भए जेतै केना की कतेक लेनाइ छै मतलब थोकमे लेनाइ छै की मतलब खुदरामे से तऽ दू चारिगो मतलब एके चीजके लेबै की मतलब सबचीजमे दू दूगो चारिगो गाछ अच्छा तऽ अहाँ जे छै से ई लै ला अपनासँ आबि सकैत छीयै की मतलब हमरा कोनो लड़का दिअ भेजऽ पड़तै ओ अच्छा देखिऔ जेनाकि एहिमे आम सबके जे भए गेलै आम लीचीके तऽ अहाँकेँ दू सए टके पीसके दरसँ पड़ि जाइत छै आ बादबाँकी जे छै ई सब गाछ जेना भए गेलै जामुन कहलियै तऽ एकर सबके तऽ अहाँकेँ डेढ़ सए रुपैआ पड़तै आओर अगर आओर किछु मतलब दूसरा गाछ सब हूँ नहि हूँ सुनिऔ सुनिऔ चाची एक मिनट देखिऔ हमरासबके जे तरफ छै ने जेना आम तैआर कयल जाइत छै तऽ ओ कतहुँ बहारसँ नहि आबैत छै बल्कि हमरासबके अपने अथी कए कऽ राखने रहैत छियै तैआर करैत छियै ओहिमे होइत छै की अहाँ आमके अगर सहीसँ देखभाल अहाँ कए रहल छियै परिश्रम तऽ ओ अहाँकेँ दू सालके बाद जे छै से फरनाइ स्टार्ट भए जाइत छै ठीक छै आ जामुन सब जे छै से कमसँ कम दश सालके बाद जामुन सब तऽ ओ छै जे पैघ गाछके बात करैत छियै तऽ ओ सब दश सालमे फड़त फेर लीची सब अहाँकेँ ई दू साल चारि सालके बादमे हमरसबके अथि मने शरीरसँ तैयार भए जाइत छै ओ सब गाछ बादबाँकी ओ कयलाके बाद हमरासबकेँ तरफ छै की अगर छओ महीना तक ओ गाछ अगर सूखैत छै किछु होइत छै तऽ हमरसबकेँ गारण्टीमे रहैत छै अगर अहाँ सहीसँ ओकरा देखभाल केयर कए रहल छियै तब जे ओ सूखैत छै तऽ हमरसबके गारण्टीमे रहैत छै गाछके बदला गाछ देल जाइत छै ठीक छै आ दोसर नर्सरी कतहुँसँ लेबै तऽ अहाँके ई सुविधा नहि देत ओ गाछ देलाके बाद जे छै से अहाँ घर ओहो घर छै आ हमरासबकेँ ई जे छै से मात्र ई अथि सुपौल जिलामे जे छै से सिर्फ हमरेटा ई नर्सरीमे सेवा मिलैत छै बादबाँकी कतहुँ नहि मिलैत छै चेञ्ज करैत छै की हँ लीचीमे नहि नहि जे बेदाना खोजबै सहए मिलतै अहाँकेँ ओहिके लिए दिक्कत नहि हमरासबकेँ अथिमे अहाँकेँ कोनो शिकायतके मौका नहि मिलत नहि नहि दिक्कत तिक्कत नहि हेतै ठीक छै तब अथि से अहाँकेँ जे छै से हम लड़कासँ बात कऽ कऽ जे छै ने बतबैत छी तब अहाँकेँ सब इक्कठ्ठा कए दै छी गाछ ठीक छै ठीक